हैलो हैलो तुस फोनै आह्ली हट्टिया बोला दे में फोन लैना हा कोह्का कोह्का फोन ऐ थुआढ़ी हट्टिया एह् कुत्थें नेही ऐ थुआढ़ी दकान में औना फ्ही फोन लैने गी में कोई दस ज्हार दे लगभग गै हां ते फ्ही औङ अं'ऊ कल्ल हां ठीक ऐ फ्ही ठीक ऐ अं'ऊ अपनी कुड़ियै गी आखङ ते ओह् दिक्खी लैंदी एह्